असांजे खेत्र में कई प्रकार जा खेल खेल थींदा आहिनि जैसे ज जीअं जीअं जैसे जैसे खो खो थींदो आहे कॿडी क्रिकेट वॉलीवॉल हॉकी हॉकी स्वीमिंग कई तरीक़े जा खेल थींदा आहिनि जिते जां जिसे जिते असां खेलंदा आहियूं ऐं स्टेडियम में वेंदा आहियूं स्टेडियम खां स्टेडियम में असां कोच कोच सां न नयां नयां गेम सिखंदा आहियूं हुते कोचिंग वठंदा आहियूं जंहिंजे लाइ असां फ़ीस बि ॾींदा आहियूं चौक स्टेडियम असांजे पासे में आहे असां चौक स्टेडियम वेंदा आहियूं चौक में असां क्रिकेट क्रिकेट खेॾण वेंदा आहियूं क्रिकेट में असां मुंहिंजो ॾाढो इंट्रेस्ट आहे मां क्रिकेट खेलंदो आहियां ऐं मूंखे क्रिकेट खेॾण में ॾाढो सुठो लॻंदो आहे ऐं क्रिकेट मैच ॾिसण में बि ॾाढो आनंद ईंदो आहे क्रिकेट मैच मुंहिंजो मुंहिंजो मनपसंद गेम आहे जंहिंते असां जे जंहिंखें ॾिसण लाइ मां वि ॿाहिरि ॿाहिरि बि वेंदो आहियां आई पी एल जो मैच बि ॾिसंदो आहियां क्रिकेट जो असांखे ॾाढो शौक़ु आहे क्रिकेट में मां ॿियनि खे बि सिखाइण जी कोशिशि कंदा आहियूं ऐं पंहिंजे दोस्तनि खां गॾु वञी करे क्रिकेट जो आनंद बि वठंदो आहियां